हँ एजुकेशन लोनके बारेमे तऽ कनी मनी जे जानै छी से बतायब आओर ओहि शिक्षा लोन जाहिसऽ पढ़ाइ हमहु एगो बिद्यार्थिए छियै आओर ओहि पढ़ाइके पढ़ाइ करैत करैत एजुकेशनमे जाहिसऽ हमर अगल बगलके बैंक छै ओहि बैंकमे से लोन लै छी लोनके बारेमे लोन लै छी आओर ओहि सब सर्टिफिकेट सब जैसे लोन पासबुक आधार कार्ड आर और सर्टिफिकेट आर सब मँगै छै ओहिके बारेमे तब लोन लै छी जैसे बैंकमे जाके पहले बैंक मैनेजर से बात केलहुॅं आओर ओहिके बाद बात केलाके बाद ओहि ही तब सब किछुके ट्रू कॉपी देलहुॅं ओहिके बाद ट्रू कॉपीके बाद इएह सब लोनके शिक्षा एजुकेशनके बारेमे ओहि जानै छी आओर ओहि सबके बारेमे से बैंक से लोन लेलहुॅं तऽ आगे तक हम पढ़ाइ केलहुॅं आओर ओहिके बाद किछु एजुकेशन प्राप्त हम केलहुॅं हीकै जाहिसऽ एजुकेशनमे ओहि जान पहचानके ये लाभ उठेने छी यदि तऽ यही यही बारेमे अहाँ सबके बताबै छी नहि कुछ जानकारी हमरो ओत्ते नै छै यही सब कनी मनी अहाँके हम बतबै छी जानकारी के बारे मे